मुझे कूलर इस लिए पसंद नहीं हैं क्योंकि वो बहुत अधिक महंगे होते हैं तथा वो अधिक मात्रा में बिजली की खपत करते हैं और उनमें पानी की मात्रा भी बहुत अधिक लगती है समानतौर पर देखे तो जहाँ पानी की कमी हैं या पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर कूलर का उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा जिसकी आय की साधन कम है जिसके पास रोज़गार नहीं है और वो उसके ख़र्चे अधिक हैं वो भी कूलर का उपयोग नहीं कर सकता है उसमें बिल बहुत अधिक आती है